उल सुनाय होननानै बुङोबा आङो उलखौ सुनाया गांनै सुखांबाय ओमफ्रायहाय मानि माफ्लार माफ्लार गाननै सुखांबाय बे माफ्लार सुनायखौ आङो रोंनायालाय दासिमबो रोंगौ बारा गोब्राब नङा बे माफ्लार सुनायाबो फार्स्ट जुरि जेननायजों फोजोबनायजोंआवल' एसे गोब्राब जायो आरो बेजों लोगोसे बिरनानि उन्दै उन्दैयाव बिरनानि गिसिबबो हेबनो मोनखांबाय बे गिसिब हेबनायाबो बारा गोब्राब नङामोन ओमफ्राय गंसेना गंनै बिदिनो आइजों हेबफादों आरो आङो बेखौबो हेबफिननो मोनबा रोंगोन रोंनाया गोबावसै खिन्थु हेबनाया गोदो सिख्ला देरफुनायावसो हेबनाय जादोंमोन बेजों लोगोसे जि दानायखौबो एसे रोंगौ रोंनाया जि दानायाथ' बाफ बेराद खस्थ माइदि गोनां दायोबाथ' नोङो खुन्दुंखौ माइदि होगोरदो माइदि होनानै आरो थुन बावदो थुननानै फोरानदो फोरननानै आरो बिनि उनाव बबिन मारि बावदो बबिन साखांनायनि उनाव आरो सोंबावदो सोंनायाबोथ' बेराद खस्थ दखनाफोरबाथ' सानसे साननैआ लाखायो सोंनायावनो आर थोरबावदो थोरनायनि उनावहाय आर नो खनबावदो नो खनायनि उनावसो दानो हायो जि दानाय होननानै बुङोबाथ' जोङो ज'यैहाय गामियाव साथामसो बेदिनो इन्दि सिखौसो दादोंमोन आरो इन्दि सियाबो बिदिनो बै इन्डास्ट्रियाव लुनाय खुन्दुं लकेल खुन्दुंखौथ' मोना नालाय मानसिफोर लुनायखौ गोदोहायसो मानसिफ्रा लुयोमोन बे लुनायखौ मोनबालाय गोमो मोजां जायो आरो जोमनोबो गुदुंनो नायनोबो समायना नुयो आमफ्राय बे मेशिनाव लुनायखौहाय एसे फुरलाला नुयो आरो गुफुर फुरनो खिन्थु मोजां बेबो खुन्दुंआलाय दामि खुदुंखौ लाबोयोबा खुन्दुं नायै खुन्दुं बेबो बबेबा खुन्दुंआहाय बे दुइ नाम्बार एक नाम्बार दं एक नाम्बाराथ' सारि हाजारनि बारा लायोमोन अवगययावहाय आमफ्राय बे माबायाथ' दुइ हाजारनिबो दङ नख्लि एसे दुइ नाम्बार बेहा बब्रा बब्रि एसे आमफ्राय बै फार्स्ट हाय दाम गोसानिया एसे सिखन आरो स्टेन्डार्ड बो नुयो खिन्थु इन्दि दानायाहाय इन्दि सि दानायाहाय दखनाफोरनि बादि नङा आरो दखना फोरा एखदम खस्थ जासिन थारो इन्दियाहाय नोङो एसे माइदि होस्र'नानै फोराननानै बबिन मारिनानै माबाबानो जायो आरो बबिन मारिदो बिनि उनावहाय सोंनायावबो सासेआनो बोबाय थायोबाथ' एथ'ग्राममानि लिलिलाला जेथो जाया थोरनायावबो दसेनो हायो जोंथ' साथाम जों दसेनो हायोमोन आरोखि बे इन्दि सिखौ दामाबो इन्दि सियाहाय बाजारावहाय गोबांसिन मोनो बारा फरिस्रमबो नाङा इन्दिखौ दानायावबो आगर एरबानो थाब जायो आरो दखनाया खिन्थु गुवार गोलावबो जायो नालाय गोबां खस्थ लायो दखना दानायाव इन्दि इन्दिनाथ' जेनबा आगरा नोङो नो खनानै लाखायोबाथ' नोङो बांद्राय गोबावखौनो लाया आरो इन्दि सि दानाया सानै सानै साथाम बाथ' साबसिन जाबावो सासे सिगांथिं दाग्रा थादो उनावहाय आरो हायनानै थाग्रा थाबाथ' साननै सानथामजोंनो गांसेखौ आरामसे हायो आरो नैबे गामसाफोराबो दानो मोजां गामसाफोराबो जायबाजाय गोरोंफोराथ' सानसेयाव गांसेखौनो हायो आरो गामसाखौबो गामसायाबो बिदिनो सिस्टेमा बिदिनो बबिन मारिगोरनांगौ माइदि गोनांआथ' जा खस्थ जायो नालाय दानि जुगाव बांसिन फाखुवाखौसो दायो गामसाफोरखौबो माइदि गोनांआ नों माइदि होदो आरो बिनि उनावहाय थुनबावदो थुननानै आरो सानदुंआव फोरान बावदो बिनि उनावसो सोंदो बिनि उनावसो दादो नैबे फाखुवाफोरा जाहैबाय डायरेक्ट बाजारनिफ्राय लाबोनानै नोङो थुननानै सोंनानै दाबानो जायो आरो माइदि गोनांआ खस्थ जायो ओंखायनो दा माइदि गोनांखौ बांद्राय दालायानो जोंनि बर'फोरा एसे एसे दाफिनदों गेजेर खन्दाआवथ' दानायानो गोमानाय बादिसो जाबायमोन दायोबा खिन्थु नैबे इन्दि सिखौ दाजायो मानसिफोरा इन्दि सियावहाय रांबो खामायनो गोरलै दखनायाव मोनोबाबो बांद्राय मोना इन्दिनि बायदि लाब थाया आरोखि बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो दानाय लुनायाव एक्सपार्ट खानालाय बर' आयजोफोराहाय लेखा रोङाबाबो मिथिंगानि जिब जुनाद दाउसिन दाउला हाजो हालाफोरखौनो बे आगर आगरजोंनो माबानो हायोमोन आरो आगरावनो सेबखांनानै देखायनो हायोमोन आरो लेखा रोङाबाबो बर' आयजोफोरा बे हाजो आगर दाउथु गद' माबा उम दिंखिया बिजौ बेफोरखौ एरनो हायोमोन आरो दानि जुगावथ' जि दानाय सिस्टेमा आलदा जाबाय जेनबा दानि जुगाव गोनोखो मुगानि जि नालाय दा अयबिं अयबिं गोदान गोदान खुलिनानै होबाय मानसि सरखारफोराबो आमफ्रायहाय बियो अयबिं आवहाय दानो थाखाय दा एसे आवगायनिफ्राय गोरलैसिन जाबाय आरो आवगोलनिया जि दानाय बाथाय सोंनायफोरबाबो माबाफोरबाबो एखदामबारे जिग' जिग' जाथारोमोन खस्थ सानथाम गाहाम थोरनांगौ जायोमोन आरो दाना मालाय नोङो अयबिं आव सोंनायफ्राथ' नों थोरनांगौबो गैला देहायाबो एसे बासायबाय आमफ्राय खस्थआबो एसे खम जाबाय आरो रां खामायनो थाखाय दानि जुगाव जि दायोबा गोरलैसिन जाबाय आरो जेनबा रां खामायनायनि थाखायबा दानांगौ जोंनि बर' आइजोफोराबो ओरैनो थानो नाङा दाथ' नोङो जि दानानै फानोबा जिया गोबां दामसै बेराद लाब जायो जि दानानै फानोबा दा खामायनो मोजां जाबाय गोदोसो बायग्रायाबो खममोन दाग्राया मानि बारामोन गोदो दा दाग्राया खम जाबाय बायग्राया बारा जाबाय नालाय ओंखायनो जि दानाय जि दानायाबो गाज्रि नङा आरो बिजिनेसा हायोबा मोजां